में जंदी ही सैंटर सूट सलाई सैंटर जंदी ही में सूट सींदी ही इ'यै में मतलब कि जाच सिक्खने इक साल लग्गेआ मी जाच सिक्खने मैडमै कश जंदी ही ते जाच सिखदी ही जाच मतलब कि फ्ही जाच सिक्खी बी लैती मतलब कि और बी बड़ी सारियां कुड़ियां औंदियां हियां उत्थै जाच सिक्खी मतलब कि कोई बड़े पैसे नेहें कमाने होंदे अज्ज जाच सिक्खी चलो एह् बी ऐ हा अपने गै सूट कोई सी लैंदा में अपने गै सूट सींदी ही में कुसै दे निं हा सी सकदी ते मैडम ही मतलब कि असें बड़ी स्हेई इक दर्जैनी बड़ी स्हेई असें जाच सखांदी ही ओ ते जाच सखाई उस असें ई शैल मतलब कि डिजाइन जनेह् मर्जी सूट आखो उ'ऐ नेह् सी लैने ते चलो कुसै दे नेहे सी सकदी अपने गै सींदी ही मतलब कि सूट सींदे ते सीते सूट फ्ही मतलब कि असें मशीन बी ऐही अपने कश शैल सी लैंदी ही सलाई सैंटर सिक्खे दा हा फ्ही ओह्दे बाद बिच केह् होएआ मतलब कि सूट सींदे सींदे सींदे सींदे मतलब कि होर बी जियां हून मतलब कि स्वैटर होई गे स्वैटर बी मतलब कि बुनी लैंदी ही में उद्धर खड्डी आह्ला सैंटर बी ऐहा हा ते सैंटर बी मतलब कि ओह् बी करी लैंदी ही में स्वैटर स्वूटर बी मतलब कि बनाई लैंदी ही शैल जनेह् मर्जी स्वैटर आखदा उ'ऐ नेह् बनाई लैंदी ही बड़े नेहे वा चलो दो त्रै ज्हार रपेआ मतलब कि म्हीने दा निकली जंदा हा अपना इन्ना हारा निकली जंदा हा ने मतलब कि इन्ना ऐसा हा मतलब कि चलो अपने कश चार पैसे औंदे हे मतलब कि कुसै कशा नेहे दिक्खी सकदी ही चलो अपने कश होन चार पैसे ते दूए हत्थें आसे निं दिक्खन होंदा ते